मुंहिंजो पसंदीदा टीवी शो अनुपमा आहे मूंखे इहो शो इन करे वणंदो आहे छो त इन्हनि इन शो में रिश्तनि जी अहमियतु सम्झाई वेंदी आहे जॉइंट फैमिली जी अहमियतु सम्झाई वेंदी आहे ऐं इओ सम्झायो वेंदो आहे की असांखे ज़िंदगीअ जी मुश्किलनि खां ॾकिणो न आहे उन्हनि जो सामनो करणो आहे हर एपिसोड में इहो ॾेखारण जी कोशिशि कंदा आहिनि की ज़िंदगीअ में नंढो वॾो दुख़ त ईंदो ई रहंदो पर असांखे हुनखां हाराइणो न आहे असांखे उन्हनि उन दुख़ खे मुंहुं ॾेई करे अॻियां वधणो आहे असांखे ज़िंदगीअ जूं नंढियूं नंढियूं ख़ुशियूं मल्हाइणियूं आहिनि घरु परिवार सां ख़ुशियूं मल्हाइणियूं आहिनि असांखे वॾनि जो सम्मानु करणो आहे नंढनि खे प्यारु करणो आहे ऐं हमेशह सही जो साथ ॾियणो आहे सही जो साथ ॾियणु मुश्किलु ज़रूरु हूंदो आहे पर असांखे सही जो साथ ई ॾियणु खपे ग़लति जे ख़िलाफ आवाज़ु उथारणु खपे इन करे मूंखे इहो सीरियल वणंदो आहे